हांव अमकेच अशे ब्रश वापरना पूण खंयंचे म्हजे हातीन बसता ते वापरता मेन म्हळ्ळ्यार ब्रशार नंबर आसता ज्या ब्रसाचो नम नंबर म्हाका जाय तो ब्रश हांव वापरता जागो आसा तसो ब्रश वापरपाक जाय जर समज चड जागो आसा जाल्यार व्हडलो ब्रश वापरपाक जाता आनी समज कमी जागो आसा जाल्यार बारीक ब्रश वापरप ब्रँडाचें नांव आसात कॅमल फॅबकास्टल हे कलर बरे येतात ह्या ब्रँडाचे वेग वेगळे प्रकार आसता वॉटर कलर एक्रेलीक क्रेयॉन